ओइ एसे भिडिअ नायनायदोंमोन आङो मा इउटुबाव ओमफ्राय डिम्पु बरुवानि डिम्पु मोननै दोङो ना बिहा ए मोजां नांदो आरो आङो ओइ माने बेरायनायफोरखो बिराद गाहाम नांदो

आं नायनायाव मोजां नांदो आरो ओमफाय बहा बहा माने गोजान गोजान थांसोगारो ने

ए बिनिफ्राय ए

अ बिदि खालामलायो आरो इडुकेसननिया अ

नलेजनि बायदिसिना होयो आरोना

माने अ ओरैनो मा मा माबानि थाखाय होयो बियो रिसनि सायाव इडुकेसननि सायाव मा मा होयो अ

अ अ अ अ नायनि र' दे होमब्ला दे